नमस्कार जी बताइए क्या करनी चंद्रिका देवी जाना है कितने लोग हैं आप चार लोग हैं आप अच्छा कितने टाइम जाना है आपको सुबह निकलना है कितने टाइम आठ बजे निकलना है चार लोग हैं कहाँ से आप यहाँ आए हैं मतलब कहाँ से जाएँगे आप मढ़ियांव से निकलेंगे आप तीन चार बजे चार लोग ठीक है आप ये दोनों तरफ के आठ सौ रुपये दे दीजिएगा नहीं बहुत नहीं है एक तरफ से आप जोड़ लीजिएगा एक तरफ से एक एक पर्सन के सौ रुपये ले रहे हैं दो दोनों तरफ से एक पर्सन पे दो सौ चार पर्सन के आठ सौ रुपये हुए चलिए ठीक है आठ सौ पाँच सौ कर दीजिएगा चार सौ कर दीजिएगा

आना जाना दोनों रहेंगे ना आपके यहाँ से आपको पड़ेगा मढ़ियाव से पड़ जाएगा मान के चलिए सत्रह अठारह किलोमीटर पड़ेगा

क्या चीज़ नहीं हम लॉन्ग हम लोग चार्ज़ लेते हैं कि आने जाने का सिर्फ एक तरफ से आप ऐसे तो हमने बताया कि एक तरफ से एक पर्सन से सिर्फ छोड़ने का है सौ रुपये एक लोग के ऊपर ठीक है आपने बोला आने जाने का दोनों का ठीक है तो चार लोग हैं तो आने जाने का एक पे दो सौ हुआ तो चार पे आठ सौ हो गया तो हमने आठ सौ बोला तो आपने कहाँ कुछ कम कर लीजिए देखिए सिर्फ सौ रुपये कम कर सकते हैं नहीं नहीं नहीं आपको मंदिर तक ले जाएँगे उसके बाद हम वहीं पे रुकेंगे आप एक डेढ़ घंटे में जितना मतलब आपको घूमना है डेढ़ घंटे दो घंटे जितना टाइम हम वो वेट करेंगे वहाँ पे क्या हुआ हाँ तीन चार घंटे आप रुकिएगा हम वेट कर लेंगे वहाँ पे ठीक है और तीन चार घंटे बाद जब आएँगे आप तो आपको फिर आप वहाँ मढ़ियांव में छोड़ के आएँगे फिर निकल जाएँगे आप हमें पेमेंट कर दीजिएगा हाँ बहुत बहुत अच्छी जगह है वो मंदिर बहुत अच्छा है हाँ आप हमें आठ बजे मॉर्निंग में कॉल कर लीजिएगा जब रेडी होइएगा हम पाँच मिनट में आ जाएँगे ठीक है आपको वहाँ से पिकअप कर पिकअप कर लेंगे ठीक है ठीक है फिर नमस्ते